कुएं जी ॻाल्हि जहिड़ी आह्रे त दिल्ली में मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि हाणे हिते कुआ कोननि जॾहिं असां ॻोठ में रहंदा हुआसीं त कुआ जो चलनि हूंदो हुओ त बाल्टीअ सां खिचे करे पाणी कॾदा हुआसीं हाणे असां दिल्ली में रहंदा आहियूं त दिल्ली में कुअनि जी जॻह ई कोन्हे पर हिते पाणी जो जेको इस्तेमालु थींदो आहे नल्कनि मो थींदो आहे और नल्कनि में पाणी जहिड़ो ईंदो आहे उहा समर सेवर मोटर सां ईंदो आहे अॼुकल्ह युग बदलजी चुकियो आ कुअनि जो इस्तेमालु शहरनि में न थींदो आहे त हिन करे दिल्ली में असां कुआ ॾिसिया ई न आहिनि जॾहिं असां नंढे ॻोठ में विया असांजा वॾा रहंदा हुआ त उहे ॿुधाईंदा हुआसीं या असां हिंदी जी किताबनि में कुअनि जे बारे में ॾाढो ॿुधियो आहे त दिल्लीअ में हाणे कुआ काननि हाणे जेको बि पाणी जो इस्तेमालु थींदो आहे उहा समर सेवर जी मोटर सां खिचे करे थींदो आहे